उन्दै समावनो बयनिफ्रायबो साबसिन सम उन्दैआव जोङो गेलेनाय मोसानाय रंजानायफोरजोंहायनो जोङो समखौहाय खा बारग'लाङो जोङो ओन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव थानानै लोगोफोरजों खेला गेलेनाय मोसानायफोरहाय जों बयबो जों बयजोंबो जोङो खुसि मिनि हाला थानो हायो उन्दैआवनो आङो हस्टेलाव थानाय समावहाय जोङो बिमा फिफाखौ गोसोखांलाबो नायनो मोनामोन जेला जोङो बन्द' मोनोमोन अब्लासो जोङो बिमा फिफाजों लोगो मोनानै गुस्थिफोरजोंहाय जोङो लोगो मोनलायनो हायोमोन जोङो जेला हस्टेलाव फैफिनो अब्ला जोेंनि रंजानाय मोसानाय बेफोरजोंहायनो जोङो खुसि जाबाय थायोमोन जोङो जेब्लाबो रंजानाय मोसानायजोंनो जोंनि क्लासनि टाइमफोरखौहाय जों आवथिलाङोमोन जोङो जेब्ला स्कुल फरायनाय सम एबा टिउसन लानाय समफ्रावहाय जोङो लोगोफोरजोंहाय लोगो मोनलायनानै जोंनि सान्नाय हनायफोरखौहाय जोङो जाफुंलांहोयो